रिव्यू दिवपा खातीर हांवें ऑडियो बूक म्हणटा तें म्हाका एक बरी एक बरें दिसलें की हेजेर बद्दल हांव उलयतलें म्हणून ऑडियो बूक ही एक बरी वेवस्था जावन जावन आसा आमकां की बिकॉज ऑडियो बूक जे जावन आसा की आमच्या स्वताच्या जिवितान आमकां खूब आदार दिता जेन्ना एक एक बरें शी शिकपा खातीर बरें माध्यम जावन आसा लायक कोणाक सपोजींग टायम मेळना वेळ मेळना कोण कामाक वयता कामाचो येता कोणाक सारको वेळ आसना सो मागीर हेडफोन्स किवार इयरफोन्स यो पोड हे कितेंय लावन आमी ऑडियो बुकां बुकान जे कितें आसा जे इन्फॉमेटीव किदें आसा हें आमकां आयकून घेवपाक मेळटा आनी समजून घेवपाक खूब सोंपें जाता जेन्ना टायम आसना वेळ आसना एका कडेन आनी आमची जी आयकपाची शंकां आसा ती खूब वाडटा लायक थोड्यांक आयकून घेवपाची संवय आसना आनी मागीर जेन्ना की आमी ऑडियो बूक आयकता ऑडियो बुका वयले हे इलेक्ट्रीक बूक जावन आसा सो जे ते आयकता आमी वेरी केरफुली आयकता आनी समजून घेता तितून किदें माध्यम आसा किदें मोटीव आसा ताचो सो तो आमी समजून घेता आनी आनी आमची मेन म्हणल्यार स्क्रीन टायम एक मनीस सामको लागोन स्क्रीन टायमार वाचूंक शकना ऑर किंवां जे बूक पुस्तकां आसा तितून एक बांदून बांदूनूत बसपाक शकना कित्याक थोड्यांक वेळ आसना परत तेंत वेळ आसना किंवां आनी हें आसता सो त्या खातीर ही ऑडियो बूक परत एकदां खूब आदार दिता आनी आमचे जो टायम आसा तो टायम आसा तो टायम आसा तो सेव करता आनी सेकेंडली हांव म्हणपाक सोदतां की ऑडियो बूक इज बिकम अ वेरी सोर्स ऑफ लायक इजी सोस जावन आसा एकाद्याक खूब मदत जाता ताची परत वेळ मेळना जावं किदेंय प्रोब्लम आसता लायक भुरग्यां फुडें मागीर घरांतल्या लोकां फुडें जेन्ना वेळ आयज एकदां जेन्ना यो पोड इयरफोन लावन उगी लायक आयकोपाक मेळटा आनी कितें तितून कितें आसा जावं टॉपीक जावं तो कसलें इन्फॉमेशन आसा तें समजून घेवपाक खूब आदार जाता ऑडियो बुकांचो आनी आमची उतरावळ आसा शब्द आसा ती ऑडियो बुकांतल्यान आयकून आमची सुदारता ही आमची भास आसा ती खूब सुदारता आनी नेवी नेवी उतरां आयकून शिकता आनी आनी हांवें रिसंटली एक ऑडियो थ्रू ऑडियो बूक हांवें एक आल्कमिस्ट म्हणून ऑडियो बूक आयकिल्लो आसा एक्सिलिफ तो म्हाका इच अ नॉव्हल सो तो नॉवल म्हाका आयकुपाक लायक नाका आशिल्लो की हांव वाचपाक सोदतालें पर्सनली वचोन पूण अशें जालें की हो ऑडियो बूक ऑडियो बुकाच्या बद्दल म्हाका म्हाज्या एकट्या मैत्रिणीन सांगलें की इफ सपोजींग तुका नॉव्हल वाचपाक टायम ना जाल्यार एक ऑडियो थ्रू ऑडियो बूक तुका तो नॉवल सर्च करून मेळपाक शकता म्हणून सो हांयें तो आल्कमिस्ट म्हाका नॉवल इट्स अ वेरी मोटिवेशनल नॉव्हल सो तो वाचपाक म्हाका वेळ मेळनासलो लायक कॉलेज कॉलेजीनसून घरा सो मागी आफ्टर कॉलेज प्रॅक्टीकल्स आसताल्यो सो तितून म्हाका आल्कमिस्ट वचपाक मात तूंय वेळ म्हणटा तो मेळनाशिल्लो सो म्हाज्या फ्रेंडान म्हाका हें सजेस्ट करतगीर हांयें हो अल्कमिस्ट आसा तो वाचलो वाचूंक म्हाका तो सारको वेळ मेळना जालो सो हांयेन तो ऑडियो आयकलो तेजो सो ह्या ऑडियोन म्हाका खूब बऱ्या तरेन गायड केले की एक दुसरो मनीस सांग सांगता तशें म्हाका आख्खें पेजीस आसा त्यो वाचून दाखयल्यो आनी आनी हांवेन तें बरें तरेन आयकून घेतलें आनी म्हाका बरे तरेन अंडरस्टेंडूय जालो तो तितून तेजी मोटीव कितें आसा ओके आल्कमिस्ट नॉवलान किदें आसा सगलें आनी तें तितूनसून कितें मॅसेज दिवपाक सोदता एक लायक उतरावळ सामकी क्लियर आशिल्ली सो म्हाजे एक्सपिरियंस ऑडियो बुकांतल्यान खूब बरें आसा आनी जेन्ना आमी ट्रेवल करता किंवां परत आमचें कॉन्संट्रेशन लागना पुस्तकां वयलें वाचपाक सो तेन्नाय हो एक खूब बरो तरेन आदार दिता ऑडियो बूक आनी आनी जेन्ना तुमी वाचता एकादो बूक की तुमी रोकडीत एक मे बी वर्सान दोन वर्सान विसरून वयता पूण जेन्ना तुमी एक गोश्ट आयकता लायक दुसरो कोण मनीस सांग सांगिल्ल्या भशेन जेन्ना तुमकां केन्ना स्टोरी सांगता जेन्ना तुमकां ती खूब बऱ्या तरेन याद उरता तशेंत ऑडियो बूक हें आमकां अशे तरेन सांगता की एज इफ एक मनीस आमचे कडेन उलयल्या भशेन सो ती केन्नात तुमी लायफान विसरोवपाक म्हणटा ती शकपाना जेन्ना ऑडियो बुकां वयले केन्ना उतरावळ तेंची नॉवल्स आयकता पळय सो ती केन्नाच म्हणटा ती विसरोपाक शकपाना आनी ते एक हांवें एक्सपिरियन्स केल्ले आसा आनी ओके जेन्ना तुमी तुमचे कडेन उलोवपाक कोण आसना किंवां आदार दिवपाक कोण आसना परत हांव म्हणपाक सोदतलें की ऑडियो बूक इज अ गूड सोर्स जेन्ना तुका पेजार येता जावं न्हीद येना किंवां कोणा कडेन आर्ग्युमेंट जाल्लो आसता तूं कसलोय टायप ऑफ बूक हितून सर्च करपाक शकता आनी यू कॅन जस्ट लायक आयकुपाक शकता तेजे वयल्यान मे बी कॉमीक बूक आयकुपाक शकता मे बी नॉवल्स मे बी मोटिवेशनल किंवां योगा बूक जाय तसलीं पुस्तकां हेजेर अवेलेबल आसता आनी ताचें सपोजींग एक सपोजींग चार पार्ट्साचे बुक्स आसता जितले जितले पार्टसाचे बुक्स आसता पळय तितले पार्टसाचे बुक्स थंय अवेलेबल आसता

ओके आनी जें तुमचें कॉन्सनट्रेशन आसता तें खूब वाडटा लायक सपोजींग तुमी जेन्ना वाचता तेन्ना तुमचें सपोजींग मन स्थील आसना ओके लायक आतां वाचलां तें कितें वाचलेलें तें सपोजींग तुमकां कळना जेन्ना तुमी ऑडियो बुकां वयल्यान आयकता तेन्ना तुमकां खूब बऱ्या तरेन परत एकदम खूब याद उरता बरे तरेन आनी तुमी लायक कॉन्शियस आसता हांव बाबा ऑडियो बुकार कितें आयकुपाक येता नॅक्स्ट लायक किदें जातली आनी किदें आसा ही बऱ्या तरेन खूब बऱ्या तरेन याद उरता आनी कॉन्सनट्रेशन वाडटा आमचें आनी बऱ्या तरेन कॉन्सनट्रेट करपाक शकता आनी आनी परत म्हणल्यार आमचें विशेशण सुदारता जें आमी उलयतना आमचें ग्रॅमेटिक्स मिस्टेक्स किंवां बरे तरेन कोण उलोवपाक शकना की ऑडियो बूक इज अ गूड सोर्स फॉर दॅम ओके आनी तितूंतल्यान न्यू किदें किदें शिकपाक शकता तुमी लायक सपोजींग किदें नीव उतरां तुमी आयकता सो तुमची उतरावर सुदारता हितून मागीर आनी मेन म्हणल्यार तुमकां नॉवल्स आसता कित्याक तो कॅरी करचो पडटा आनी सपोजींग कॅरी करूंक ना जाल्यार एक फेवरेट नॉवल बी आसा जाल्यार आ रिग्रेट जाता ट्रेवलिंगान घेवता तेन्ना हांव बाबा कॅरी करूंक ना म्हणून बट जेन्ना ही ऑडियो बूक आसता की लायक इजी इज सोर्स तुमी केन्नाय ती जस्ट ऑन द टॅप ऑफ योर फिंगर की तुमी आयकुपाक शकता तिजे वयल्यान सो एक ताण आसला की बाबा ओके हो एक बॅगान आमच्या घालूंक जाय म्हणून ओके सो हेजेर ऑडियो बुका वयल्यान इजिली अवेलेबल आसता कसलोय बूक कसलोय नॉवल आनी किदेंय आसा तें तुमी एक झप्प करून केन्नाय जाय तें तेन्ना आयकुपाक शकता आनी परत एकदम जेन्ना सपोजींग न्हीद बरी पडना जावं बोर्ड फील करता लोनली फील जाता तेन्ना एक एक आदाराची गरज जाय शी दिसता जाल्यार परत ऑडियो बूक चेर खूब देर सारे लायक खूब ऑपशन्स आसता लायक कॉमीक ऑर ट्रेजडी देन कसलेय बुक्साचेर अवेलेबल आसता की तुमी केन्ना इम्पॅजर बी येता तेन्ना खंयचे क्लिक करून आयकोपाक शकता आनी परत तुमचें उलोवप सुदारता लायक उतरावळ न्यू न्यू तुमकां दुसरे दुसरे नवे नवे शब्द शिकपाक मेळटा आनी आनी ऑडियो बुका वयल्यान जे नवीं नवीं पुस्तकां तुमी एक्सप्लोर करपाक शकता एक पर्टिकुलर बुकूत वाचूंक वाचत बसूंक शकना लायक एक्सप्लोर दुसरें दुसरें बूक तुमी एक्सप्लोर करपाक शकता आनी जेन्ना ऑडियो बूक आयकता तेन्ना अशें दिसता की तुमकां कोण तरी एक मोटिवेट करता म्हणून की एक मनशाचे भशेन तुमकां कोण तरी एक मोटिवेट करता सो कसले मोटिवेशनल बूक आयकोपाक शकता तुमी किंवां योगा तुमी सकाळी करपाक शकता तेजी बेनिफिट्स जावं गरजो किदें आसा तें तुमकां थ्रू ऑडियो तें आयकपाक शकता तुमी सकाळी फुडें आनी अशेंत खूब नवे नवे बूक एक्सप्लोर करपाक शकता आनी जेन्ना तुमी स्क्रिनीचेर कसलोय कंटेंट जावं किदें वाचता तेन्ना दोळ्यांचेर ताण कमी जाता कित्याक हें तुमी बेजिकली इयरफोन ऑर कितें लावन तें आयकता हय हो म्हजो पर्सनल एक्सपिरियंस आशिल्लो